योग बहुत लोक करैए जे योगा योगा कामके लेल बहुत लोक कए रहल छै बहुत अथी कए रहल छै योगसँ शरीर भी स्वास्थ्य भी ठीक रहै छै सभ बात छै लेकिन योग करितो छै बहुत बहुत नहिओ करै छै सभ तरहके बात छै योगा करना बहुत जरूरी बात छियै योगा कयनेसँ सभ बात ठीक ठाक रहै छै जेनाकि बिमारी अनेक प्रकारके बिमारी छै जे भी ओसभ ठीक भए जाइ छै योग करना चाही लोककेँ हरेक आदमीकेँ योगाके जरूरी छै जेनाकि ककरो बुखार सरदी खाँसी सभ तरहके बिमारी आबै छै योगा करयवलाके नहि आबै छै ओ योगसँ सभकिछुकेँ कए दै छै एकदम ठीक ठाक योगा योगा व्यवस्था जे छै ओ करै छै सभ ई योग जेनाकि योग योगा केलकै बहुत कोदारि पाड़ैए बहुत बहुत तरहके बात करै छै सभ तरहके बात होइ छै ओहिमे ओहिसँ जे छै बिमारीकेँ खतम भए जाइ छै बिमारीकेँ दूर राखै छै इएह सभ विषयमे छै सभ हिसाब जाउ